हम एकटा जे छै मतलब मोबाइल खरीदले रहियै तऽ मोबाइलमे सबचीज ठीक छलै आओर ओकरमे एक खासियत छलै कि मतलब साइडमे जे छै मतलब सायलेंट मोडके ऑप्शन रहै साइडमे जे छै साउण्डके छै कम बेसी करै छै ने तऽ ओकर एक आओर बटन रहै छै साइडसँ मतलब उपर नीचे करिकऽ ओकर जे छै मतलब सायलेंट मोड करल जा सकै छै आओर ओकरमे खराबी मतलब दिक्कत ई रहै ने की ओकरामे गोरिल्ला ग्लास जे मतलब नहि रहै जैसे गोरिल्ला ग्लासमे होइ छै कि जे धुप जे पड़ै छै ने तब धूपोमे विडियो देखाइ पड़ै छै तऽ वही मतलब एगो दिक्कत छलै